ہاں سر کہے کہ یہ جو ابھی ان لوگوں کو لیٹر ملا ہے اس لیٹر میں جو ہے ہیلتھ انسورنس کے بارے میں ہے اور کالج کے بارے میں ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یہ سب چیز دی گئی ہے یہ کوریج کیا ہوتا ہے اور انشورینس کیا ہوتا ہے جی جی جی جی جی جی تو انشورنس کا وہی مطلب ہے نا ہیلتھ انشورنس ہے جو اگر کسی طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے چھوٹا موٹا دو لاکھ سے کم کا وہ جو ہے سرکار جی جی جی جی جی

بات جو ہے سو یہی ہے کہ اگر اس سب کے لیے جو ہے سو اگر ہوتا ہے تو جی کروا دیجیے اور کتنا پیسہ اس میں جو ہے سو کٹ جائے گا وہ بھی تھوڑا سا ہاں جی جی جی جی

جی سب جو بھی پالیسی ہے اس کا جو ہے سو سب کچھ بتا دیجیے جس میں پورے طرح سے ہر چیز کی جانکاری بھی ہو اور ہم سمجھ کر کے اس چیز کو جو ہے سو آپشن کلک کروائیں تاکہ آگے چل کر کے کسی طرح کی بات نہ ہو سکے پہلے اگر بات صاف ہو جاتی ہے تو ٹھیک رہتا ہے اور صحیح یہ ہے کہ آدمی لٹپٹا کر کے کچھ ایسی بات آپ کہہ دیجیے جو ہم نہ سمجھ پائیں ہاں کہ دیں اسی لیے ہر چیز آپ سے ہم پوچھ لینا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے سو بعد میں کھینچ کھانچ کچھ نہ ہو جی جی ہاں ٹھیک ہے تو ہم ایسا ہے نا آتے ہیں اس کا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک